पर्यावरणमे बहुत जादा बदलाब होइ छै अहाँ गरमी बहुत जादा होए छै गाछ वगैरह बहुत कम छै गाछ वगैरह कटैके कारण जे छै बहुत जादा दिक्कत होइ छै अहाँ सुखाड़के बहुत जादा ई छै खेती वगैरहमे भी जे छै बहुत जादा नोकसान होइ छै मतलब यहाँ बारिश वगैरह नहि हुए छै बहुत जादा बारिशके कारण बोरिंग ट्यूबेल वगैरह जे भी जे छै बहुत सूखैल छै आओर कहीं कहीं जे छै बहुत जादा पानि बाढ़ि वगैरह आबैके कारण जे छै बहुत जादा ज्यादा नोकसान वगैरह भी होए छै लेकिन अहाँ जे छै ना बारिश होए छै बहुत ज्यादा गरमी वगैरह होए छै बहुत गरमी के कारण बहुत ज्यादा दिक्कत हुए छै